ملک میں اسپتالوں کی حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور اسپتالوں میں نئی نئی تکنیکیں آ گئی ہیں جس سے بڑی سے بڑی بیماری کو بھی آسانی سے ٹھیک کرا جا سکتا ہے پر پہلے کے ٹائم میں ایسا نہیں تھا ہر اسپتال میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں لوگ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج بھی نہیں کرا سکتے تھے پر آج کے ٹائم میں اسپتالوں میں نئی نئی مشینیں ٹیکنالوجی سے بہت سہولتیں ہو گئی ہیں بڑی سے بڑی بیماری آرام سے ٹھیک ہو سکتی ہے کووڈ کے ٹائم میں اسپتالوں نے سب سبھوں کا بہت اچھے سے علاج کرا ڈاکٹر نے اپنی جان کی پرواہ کرے بنا مریضوں کو بچایا ان کا علاج کرا اور اچھی سے اچھی سہولتیں دیں انہیں